हाणे मोदी च सरकार अचनि जे जय झूलेलाल अ जय झूले मोदी सरकार अचनि सां जिंदगी सवली थी वई ऐं रोड चङा सुठा ठही विया आहिनि अॻिमे खां ज ट्रांसपोट गाॾियूं हलण जे लाइ वॾियूं वॾियूं गाॾियूं माल समाननि जे लाइ जेकियूं हलनि थियूं रोड ते हूअ सुठे नमूने हली सघनि थियूं न सवलाई सां माल सामानु पंहिंजी जॻह ते ॿाहिरि गांव ॿियनि देशनि में पहुचनि था पर हाणे असांखे नयूं चुनौतियूं जो सामनो करणो पए थो जीअं ऑनलाइन त हुनजे करे जिंदगी अञा सवली थी वई ऐं जीअं त चारि ॾींहंनि जो कमु ॿिनि ॾींहंनि में पूरो थिए थे न उनखां अ माण्हुनि जो रफ़्तार जिंदगी जी तेज़ हले थी भई कमु जल्दी तो पूरो थिए जय झूले